आर्थिक समाचारनि जे लाइ बि घणा ई अॼुकल्ह चैनल आहिनि उन सां न जेके असांजे आर्थिक स्थिति खे वधाइण लाइ जीअं स्टॉक मार्किट जा चैनल आहे क्रिप्टो करेंसी जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि अहिड़ा घणेई ऐप बि अॼुकल्ह अची वेंबिया आहिनि जीअं मनी लैंडर आहे युनिवेस्ट ऐप आहे जेको तव्हांखे ॿुधाए थो की तव्हांखे कहिड़े स्टॉक में इन्वैस्ट करणु खपे ऐं कहिड़े स्टॉक में न करणु खपे ऐं कहिड़ो स्टोक जल्दी रिटर्न पियो ॾे असांखे ऐं अहिड़ा ॿिया बि घणेई चैनल आहिनि जेके की सोने ऐं चांदी जे भाव में जेको बि उतार चड़ाव अचे थो कॾहिं हू वधियो कॾहिं घटियो ऐं हाणे कहिड़े ते पहुतो आहे ही सभु ॿुधाइण जे लाइ अहिड़ा घणेई आर्थिक चैनल आहिनि अवैलेबल सोशल मिडिया ते बि आहिनि टीवी ते बि आहिनि है न जेके असांखे आर्थिक समाचारनि जे बारे में ॿुधाइनि था त अहिड़ा घणेई चैनल अवैलेबल आहिनि